یہ بہت اہم اور ضروری سوال ہے ہم سب اردو بولنے اور اردو زبان سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہم اس کو زبان کی تاریخ سے کم و بیش واقفیت رکھنی چاہیے اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زبان کب کہاں اور کس طرح پیدا ہوئی اور کیسے اس کے اندر تبدیلی آئی اس زبان نے صدیوں اور سالوں کے اس سفر کو کیسے طے کیا کن کن مرحلہ سے گزری یہ وقت کے ساتھ کیسے ابھری اور ترقی کرتے اور ترقی کرتے ہوئی آج کس طرح پوری دنیا میں بولی جا رہی ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے یہ زبان اچانک سے پیدا نہیں ہو گئی اور نہ ہی اچانک سے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے بلکہ ہندوستان کے مختلف دور کی مختلف زبانوں سے اس کا خمیر تیار ہوا ہے ہندوستان میں مختلف عرصے میں مختلف زبانوں نے قدم جمایا کبھی سنسکرت نے تو کبھی فارسی نے اپنا سکہ چلایا لیکن ان تمام زبانوں کی موجودگی میں ایک کمی سی تھی کہ کوئی سنکسکرت جانتا تھا تو کوئی فارسی نہیں جانتا تھا جو فارسی جانتا تھا تو وہ سنکسکرت نہیں جانتا تھا دیگر زبانیں بھی پھیلی ہوئی تھیں جیسے ہندی عربی ترکی وغیرہ جب یہ تمام زبانیں ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو گئیں تو ان کے آپس میں میل ملاپ سے آہستہ آہستہ ایک نیو زبان وجود میں آئی جسے الگ الگ موقع پر الگ الگ نام دیا گیا جو کبھی ہندی تو کبھی ہندوستانی تو کبھی ریختہ کے نام سے یاد کی گئی اور اب وہ پورے عالم میں اردو کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے اس وقت میں نے اس زبان میں جس تبدیلی کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب یہ زبان بہت صاف ستھری تھی اب اس میں انگریزی زبان داخل ہوتی جا رہی ہے انگریزی زبان کے دخل میں اس نے زبان کے اندر کافی تبدیلی پیدا کی ہے اس وجہ سے یہ زبان اب بدل جا رہی ہے اور ہم اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں